हीअं त राजनीति दल इलाही आहिनि हिकु जीअं कोंग्रेस पार्टी थी वेई और हिकु जीअं ज चङियूं पार्टियूं थी वेयूं असांखे हेॾो वधीक ख़बर काने लेकिनि हीअं आहे कि जो जानकारी में आहे उहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि लेकिनि जो सरकारि जो आहे असांजी इलाही मदद कंदी आहे असां इहे न चवंदसि कि न लेकिनि सरकारि जो आहे हू असांखे जो आहे कंहिं बि शइ जे लाइ दिक़त परेशानी नथी करे असांजो आहे सरकारि खां ख़ुशि आहियूं हर हिकु ॻाल्हि जे लाइ असां उन्हनि सां ख़ुशि आहियूं असां कंहिंजे लाइ उहो ई न चवंदासीं कि असां हिन सां न हिन वक़्ति जीअं मोदी सरकारि आहे असां मोदी सां जो आहे इलाही प्रसन्न जेॾी जेॾी महिल जीअं जीअं जीअं पलड़ो हुनजे असांजे कोई दिक़त परेशानी थींदी आहे त असां मोहल्ले वारा सभु इकठ्ठा थी करे हिकु एप्लीकेशन लिखी करे असांजो आहे विधायक खे ॾेई ईंदा आहियूं विधायक जो आहे असांजे उहे पाणेई क़दमु खणंदो आहे जो बि हूंदो आहे उहो असांखे घर वेठे ॿुधाईंदो आहे कि कमु थींदो कि न थींदो छा आहे छा न आहे या कोई बि परेशानी अहिड़ी थींदी आहे त हुननि सां थींदो आहे त होई सही करे रखंदा आहिनि न त जो आहे सरकारि खे मोकिलंदा आहिनि असांजो आहे उहो सरकारि खां ख़ुशि आहियूं असांखे कोई परेशानी काने ऐं मोदी सरकारि त असांखे हैल्प कंदी आहे असांखे इलाही मदद कंदी आहे ऐं असांखे जो आहे कंहिं बि शइ जे लाइ कोई बि उहो परेशानी न थींदी आहे असांखे राशन बि जो आहे असांखे फ्री मिलंदो आहे असांजा राशन जो आहे वेंदा आहियूं हर महीने वठी ईंदा आहियूं ऐं असांखे फ्री राशनु मिलंदो आहे हिक बि पैसो न ॾियणो पवंदो आहे असां राशन बि जो आहे कणिक चांवर मिलंदा आहिनि असां ख़ुशी ख़ुशी हुनखे खाईंदा आहियूं